मां पंहिंजे घरवारनि खे बि चवंदी आहियां सवेल उथी सुबूह जो योगा कयो योगा मां जामु फ़ाइदा आहिनि शरीर तंदरुस्तु रहंदो आहे बुख लॻंदी आहे ऐं सवेल उथी योगा करण सां घणेई फ़ाइदा आहिनि जीअं त बाबा रामदेव त सुबूह जो छहें बजे खां टीवी चेनल ते वई शुरू कंदा आहिनि उनसां गॾु वेही वई करे कयो भले किथे नथा वञी सघो घर वई पाण बि करे था सघो योगा उहे सभु पाण जीअं जीअं करे ईअं कंदा अचूं त पाण खे जीअं बीमारी आहे उहो निकिरींदी वेंदी जीअं जीअं साह खणंदासीं कपालभाती करण सां घणेई रोॻ निकिरी वेंदा आहिनि जीअं कंहिंखे गोॾनि में सूर आहे त कंहिंखे कुझु तक्लीफ़ आहे हिकदमि शरीरु स्वस्थ्यु थी वेंदो आहे पर हीअ सभु फ़ाइदा धीरे धीरे धीरे धीरे पवंदा आहिनि जे पाण रोज़ानो कंदासीं त ई फ़ाइदा थींदा हिकु ॾींहं वञूं ॿ ॾींहं न वञूं त उनमां कुझु बि फ़ाइदो कोन्हे जीअं पाण योगा कंदासीं तीअं पाण खे फ़ाइदो मिलंदो असां घरवारनि खे बि चवंदा आहियूं सुबुह जो सवेल उथी रोज़ योगा कयो त त भी फ़ाइदो थींदो अॼकल्ह डाक्टरनि खे हेॾियूं फ़ीयूं ॾियूं इन खां त पाण पंहिंजे घर वई पंहिंजो शरीर शरीर निरोॻी करे था सघूं